हाँ मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं हिन्दी माध्यम का ही एक छात्र रहा हूँ मैंने हिन्दी माध्यम से पढ़ाई की है मैं मैंने हिन्दी माध्यम से पढ़ाई की है और मैं देख रहा हूँ कि अभी आज के समय में जो प्राइवेट इस्कूल होते हैं प्राइवेट इस्कूल होते हैं उन में हिन्दी माध्यम को मतलब ख़त्म ही ख़त्म ही किया जा रहा है वो टोटल अंग्रेज़ी माध्यम में चल रहे हैं कहीं कहीं से तो हिन्दी माध्यम को पूरे तरीक़े से ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ के छात्रों को भी हिन्दी के प्रति रुचि बहुत कम हो गई है जिससे हिन्दी भाषा का उधर पर महत्व ख़रम हो रहा है अभी वैसे राज्य सरकार द्वारा कई शासकीय इस्कूल चलाए जा रहे हैं जिन में हिन्दी काे महत्व दिया जा रहा है पर सरकार को देखते हुए ऐसा है कि अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी इस्टुडेंट को ही ज़्यादा मान्यता दी जा रही है पर हिन्दी को राज्य भाषा होते हुए उतना महत्व नहीं दी दिया जा रहा है जितना कि उसे मिलना चाहिए हिन्दी हिन्दी भाषा में हिन्दी मीडियम के स्कूलों में सभी विषय से हिन्दी में पढ़ाई करी जाती है पर अंग्रेज़ी माध्यम के इस्कूल जो होते हैं उन में पूरे तरीक़े से अंग्रेज़ी में पढ़ाई की जाती है जिससे हिन्दी का महत्व कम हो रहा है